नमस्कार जी मेरी तरफ दा सारे सुनने आह्लें गी जय माता दी में पेशे कोला इक आर्किटैक्ट आं नक्शे बगैरा बनान्ना होन्ना में ते जि'यां एह् सोआल आया जी कि तुस अपने घरै गी कि'यां साफ सुथरा रखदे कि तुस गोहे दा इस्तेमाल करदे ओ घर रक्खने घर साफ सुथरा मतलब फर्श गी ते एह्दे हैल्थ बैनिफेट केह् न दिक्खो जी अस सारे बंदे अपने घरै गी साफ सुथरा रक्खना चाह्न्ने आं ते रक्खना बी चाहिदा एह् सेह्त वास्तै बी जरूरी ऐ घरै दी सुख शांति वास्तै जरूरी ऐ ते अगर अस गोहे दा इस्तेमाल करने आं अगर अस अपने फरशै पर जि'यां अजकल घरें च लोकें टाइलां मारबल जां कोई पक्के फर्श जि'यां बी ओह् लोग ते खैर नेईं करदे होने लेकिन अज्ज बी जेह्ड़े लोग साढी हिंदोस्तान च जां साढ़े जम्मू कश्मीर आह्ली साइड गल्ल कीती जा ते जैदातर लाह्के ग्राएं मह्ल्लें बिच न ते लोकें दे घर कोठियां बी कच्चियां न ते अज्ज बी केईं लोग जेह्ड़े न गोहे दा इस्तेमाल करदे न घर साफ रक्खने वास्तै बशक्क एह्दे हैल्थ बैनिफेट बी ऐ न जी इक ते एह् नैचुरल ऐ कुदरती ऐ साढ़े अपने जेह्ड़े पशु असें घर रक्खे दे होंदे इक ते उ'नें हरी बनस्पति खंदे न ओह जि'यां कोई कोई पत्ते होई गे कोई स्टाला होई गेआ जां भी होई गेआ की ओह् हरी चीजां खंदे न कि ओह्दे बिच कोई गलत चीज नेईं ऐ ते जेह्ड़ा उं'दा गोहा होना हून दिक्खो जी जेह्ड़ी चीज तुस साफ सुथरी खा दे हो ते ओवियसली ओह्दा किश वेस्ट निकला दा ते ओह्दे बिच जैदा किश खतरनाक ते ऐ निं ऐ हां अगर कोई कैमिकल जां कोई खराब चीज कोई खंदे ओ ते अगर तुस गंदी चीज लै दे ओ ते ओह्दे च निकलना बी गंद गै ते एह्दे बिच जि'यां साढ़े डंगर न एह् अपने हरी चीजां खंदे न ते ओह्दा जेह्ड़ा गोहा जि'यां अस अपने हिंदू शास्त्रें बिच गौ ऐ जेह्ड़ी ऐ उसी अस माता दा रूप मन्नेआ गेदा ते ओह्दे वेस्ट जेह्ड़ा ओह्दा गूंतर ऐ ते उसी बी केईं पूजा पाठ दे केईं चंगियें जगहें च उसी कुसै गंगाजल कोला घट्ट ते नेईं समझेआ जंदा ते ओह्दा गोहा बी जेह्ड़ा ओह् बड़ा पवित्र होंदा जी बड़ा साफ होंदा अगर तुस जां अस सारे उस गोहे दा इस्तेमाल अपने घर साफ सूफ करने गी जां गोहा फेरने वास्तै जि'यां साढ़ी परानियां दादियां जेह्ड़ियां हियां साढ़ी दादी माता होर हे जेह्ड़े में उ'नेंगी दिक्खे दा जी एह् गोहा ते मोंग पट्टा करदे ते बशक्क उस टैम दी जेह्ड़ी सुख शांति ही घरै दी ते ओह् अज्ज बी सुख शांति कोला बड़ी फर्क रखदा जी ओह् चीज ते आखने दा मतलब कि ऐसा निं ऐ पक्कियां कोठियां जि'यां फर्शें आह्ले घरें बिच सुख शांति निं होंदी अगर ओह्दा वास्तु ओके ऐ ते बशक्क ओह्दे बिच बी सुख शांति देवी देवते बास करदे न लेकिन जेह्ड़ी कच्ची कोठिएं दी गल्ल ऐ जेह्की कच्चे फर्श दी गल्ल ऐ जेह्ड़ा उसी गोहे कन्नै लपाई पुथाई सफाई जेह्की ओह्दी गल्ल ऐ ओह्दे बिच जी देवी देवते बी अगर दिक्खेओ जी अगर कुसै दे घर कोई इक पक्का मकान बी अजकल हर लोकें मतलब मैक्सीमम मतलब जैदातर जेह्ड़े न ओह् पक्के मकानें च रौंह्दे न ते अगर उं'दा कोई पुश्तैनी कोई मकान कच्चा अगर उं'दा अज्ज रक्खे दा ते अगर उ'नें कोई देवी देवते घर रक्खे दे न ते देवी देवते बी जेह्ड़े न ओह् कच्चे मकानें च बास करना जैदा पसंद करदे न जि'यां कि देवी देवते कुसै घर आह्न्ने होंदे ओह् पुछदे कि हांजी जात्तर करांदे किल्ली लांदे फ्ही देवी देवतें कोलां पुछदे हांजी दस्सो जी तुसें इस मकान च केह्ड़े हिस्से च तुसें प्रवेश करना जां कुत्थै तुसें अपना बास करना ते ओह् बशक्क कच्ची कोठिएं च रौह्ना पसंद करदे एह्दा आखने दा मतलब एह् ऐ कि अगर जेह्ड़ी जिद्धर गोहा पट्टा कीते दा होंदा उस ओह् जगह् पक्के फर्शें कोला जैदा पवित्र जैदा शुद्ध जैदा साफ सुथरी साढ़े वास्तु शास्त्रें जां साढ़े ग्रंथें बिच ओह् चीज मन्नी गेदी ऐ क्योंकि कदें कदार जेह्ड़ी पूजा पाठ होंदी अगर ओह्दे बिच गोहा गूंतर दा इस्तेमाल करने कन्नै थुआढ़े इन्ने पाप जां इन्नी चीजां सिद्धियां होई सकदियां न ते तुस सोचो कि अगर अस साढ़ा सवेरे कोला शाम दा उट्ठना बौह्ना रौह्ना बौह्ना खाना पीना उस गोहे आह्ले फर्श दे कच्छ कोल होऐ बशक्क उत्थै देवी देवते सुख शांति बास करदी ऐ ते में इ'यै आखना चाह्ंग कि असें बशक्क अपना घर साफ सुथरा रक्खना चाहिदा झाड़ू पोच्छा करना चाहिदा ते अगर साढ़े कोल कोई ऐसा कोई कमर जां ऐसा कोई पुश्तैनी कच्ची कोई कच्ची फर्श आह्ली जां कच्चा मकान कोई अगर साढ़े कोल ऐ ते बशक्क ओह्दी कदर पानी चाहिदी उसी साफ सुथरा रक्खना चाहिदा गोहा पट्टा मोंग जाले शाले साफ रक्खने चाहिदे ते एह्दे सारे हैल्थ बैनिफिट बी ऐ न एह्दे बड़े फायदे न साढ़े शरीर गी फायदे न ते इक ते साढ़ी जेह्ड़ी मेंटल हैल्थ जिसी अंग्रेजी च आखदे न साढ़ा दमागी संतुलन जेह्ड़ा ओह् बनेआ रौंह्दा हून तुसें आखना जी एह् केह्ड़ी गल्ल ऐ एह् ते पक्के मकानें च बी होई सकदा बशक्क होई सकदा जी लेकिन में एह् गल्ल आखङ कि अज्ज कोला जेह्ड़े चाली साल पंजाह् साल पैह्लें दी जेह्की दुनिया ही उस दुनिया च भ्रा भ्रा हे अज्ज पक्के मकान बाड़ियां जमीनां ते बशक्क वास्तु शास्त्र कम्म करदा जी मेरा आखने दा एह् मतलब निं ऐ लेकिन मिगी सुनने आह्ले तुस सारे लोग एह् समझी सकदे ओ कि जो अज्ज दी दुनिया ते अज्ज कोला चार साल पैह्लें दी दुनिया बशक्क फर्क हा ते बशक्क असें गोहा पट्टा जेह्ड़ा करना चाहिदा एह्दे कन्नै साढ़े बड़े सारे फायदे बी ऐन वास्तु शास्त्र साढ़े देवी देवते बास करदे साढ़ी सुख शांति घरै दी जेह्डी ऐ ओह् बरकरार रौंह्दी ऐ